बाइककेँ घरसे निकालैसँ पहिले बाइकमे हवा आर चेक कयलहुँ आओर ब्रेक आर चेक कयलहुँ क्लच आर चेक कयलहुँ मोबिल आर चेक कयलहुँ जे ठीक ठाक छै कि नहि नहि अगर बाइक अगर ओना निकालब तऽ कहीँ अगर मानि कऽ चलू जे ब्रेके नहि लागल कहीँ ठोकिए देलियै आ कहीँ गाड़ीमे अगर मोबिल नहि छै तऽ बार बार गाड़ी बन्द हो जेतै आ गाड़ीमे अगर हवा नहि छै तऽ पंचर होइके ज्यादा चांस रहै छै तऽ कहूँ जे जेबै तऽ फँसि जेबै बड़ा बुरी तरीकासँ फँसि जेबै तऽ उएह चलते ईसभ चीज हम चेक कयलहुँ गाड़ीमे आ ओकर बाद दोसर नंबर तऽ ओ जे छै गाड़ीके पेपर लाइसेंस आ प्रदूषण वर्दुषणवला पेपरसभ ओसभ लऽ लेलहुँ साथमे नहि जे अगर नहि लेब तऽ रस्तामे पुलिस मिल जायत तऽ ओ चालान अर मारि दै छै बड़ा डर होइत रहै छै गाड़िओ आर ओ उठा कऽ लऽ कऽ चलि जाइ छै बड़ा दिक्कत होइ छै फेर हुआँ जाउ गाड़ीकेँ छोड़ाउ ई ओ फल्लाँ चिल्लाँ इएह चलते पेपरो गाड़ीके पूरा लऽ लेलहुँ आ प्लसमे हैलमेट लऽ लेलहुँ जाहिसँ कि कहीँ बाइ द वे बाइ मिस्टेक अगर कहीँ गिर गेलहुँ तऽ अगर हाथे पैरमे ने चोट लागतै कपारमे तऽ नहि ने लागतै कपारमे अगर लागि जाइ छै तऽ आदमी कोमो आरमे चल जाइ छै उएह चलते हैलमेटो अर पहिनेके चाही तऽ ई चीज हम पहिन कऽ चललहुँ आ प्लसमे एगो बात आओर हम पी कऽ गाड़ी नहि चलबै छी पी कऽ जे की होइ छै जे तनि जे पी लै छै आदमी तऽ तनि ओकरा हवा लगै छै तऽ कहै छै नहि आरो तनि स्पीड जाय दही गाड़ी जाहिसँ कि ओकरा आरो मोन लागै छै आरो स्पीड चलबैमे तऽ ओहिमे एक्सीडेंट बनयके ज्यादा सम्भावना होइ छै तऽ ई चीज हम नहि करै छियै जे पी आ जब हम पीने छियै तऽ हम अपन दोस्तकेँ दऽ देलहुँ गाड़ी चलबै लए भाय तोँ चला गाड़ी हम बैठै छियौ आराम आरामसँ चल कोइ दिक्कत नहि हइ दू घण्टाके बदला चारि घण्टामे घर पहुँचब कोइ दिक्कत नहि हइ लेकिन सही सलामत घर पहुँचलहुँ तऽ एनाहिते हमरा आरके गाड़ी चलबै छियै